भोमानेस्त कस्टमर केअर जियो म्हजें नांव सिया नायक हांवेन म्हज्या जियो नंबराचेर चुकोन दोन फावटी रिचार्ज केलें हांवेन थ्री नायन्टी नायन पॅकेज घातलेली सिक्स्टी फोर डेज आनी टू जी बी पर डे अनलिमिटेड कॉल्स एण्ड मॅसेजीस म्हजो फोन नंबर्स आसा णव आठ सात स दोन चार पांच तीन एक शुन्य म्हजी पयली ट्रान्जॅक्शन आय डी आसा पी पी एक शुन्य दोन शुन्य आठ स बी म्हजी दुसरी ट्रान्जॅक्शन आय डी आसा ए बी सिक्स टू वन झिरो एट फाय पी मागता तुमच्या लागीं बेगिंतल्या बेगीन म्हजी एक रिचार्ज ट्रान्जॅक्शन कॅन्सल करचो वा दोनूय रिचा रिचार्ज सक्सेसफूल जाला जाल्यार खंयचो एक म्हाजो रिचार्जाचो अमावंट म्हाका रिटन करचो सकयल म्हाजो अकाउंट नंबर दिला म्हाजो अकावंट नंबर दोन एक शुन्य शुन्य शुन्य पांच तीन सात आठ णव दोन सो देव बरें करूं